میں گھوڑے کی دیکھ بھال کے عمل کو بیان کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ معتمد ہوں اور اس طریقے سے ان کی صحت اور فلاح بہبود کو برقرار رکھنے کے لیے میں بہت طریقوں سے کوشش بھی کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جانوروں کے کھیلوں میں وہ جانور جو کمزور ہوتے ہیں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان تشدد کو روکنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے خاص طور پر جو گھوڑے کمزور ہوتے ہیں یا جن گھوڑوں کی افزائش نسل کم ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کھیلوں میں جانوروں کی کمی محسوس کی جائے گی یا فر سواری کے لیے جانوروں کی کمی محسوس کی جائے گی اور اسی طریقے سے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمے داری ہوتی ہے کیونکہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہوتا ہے جس کی بہتر طریقے سے دیکھ بھال کی جانی چاہیے اس کے کھانے کا انتظام اس کے رہنے کا انتظام اور اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں گھوڑے کے لیے ان ساری چیزوں کا انتظام کرنا ہمارے لیے از حد ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر ان گھوڑوں کی صحت اور بہبود کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنے کے لیے بہت سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس گھوڑے کی افزائش نسل برقرار رہ سکے اور ہمارا گھوڑا ہمارے وقت پر کام آ سکے